हँ हेलो डॉकटर सहैब बोलै छिए अच्छा ठीक छै कि हम देखबैलए अएलिए यऽ हमरा माथामे दरद छै पेटमे दरद छै हर चीज देह हाथमे बहुत दरद छै पेटमे बहुत जोर दरद रहै छै पेटमे बहुत जोर दरद रहै छै एकर कोन सा उपाय हेतै डॉकटर सहैब बतैए ने अल्ट्रासाउण्ड करबै हँ पूरा हमरा शरीरमे दरद रहै छै पेटमे बहुत जोर दरद रहै छै हाँ ओ तब ओकरा अल्ट्रासाउण्ड करबैलए पड़तै टका आओर कतेक लागै छै अल्ट्रासाउण्डमे यौ छ छओ सओ लागतै अल्ट्रासाउण्डमे डॉकटर फीस यौ अच्छा अच्छा ठीक छै तब अल्ट्रासाउण्ड करबैए ले पड़तै नहि हँ अभी कतए यऽ हॉसपिटल कतए यऽ हॉसपिटल कतए यऽ रानीगञ्जमे यऽ कि अररियामे यऽ पूर्णियामे यऽ रानियोगञ्जमे करेबै ओ रानियेगञ्जमे करेबै ने हँ कै बजेसे कै बजे कै बजेसे कै बजे होइ छै यौ कै बजेसे कै बजे खुल्ला रहैए डॉकटरके किलनिक ओ ओ अँ ओ अच्छा तब रानियोगञ्जमे अल्ट्रासाउण्ड होइ छै नहि रानियोगञ्जमे जएबे करबैलए तब हाँ ठीक ठीक छै तब